हांवेन एकदां ऑनलायन शर्ट ऑर्डर केल्लो म्हज्या खातीर म्हाका एकदा लग्नाक घालपा खातीर एक शर्ट जाय आशिल्लो सो हांवेन एक शर्ट ऑर्डर केल्लो आनी तेचें मटिरियल कॉटन म्हणून आशिल्लें आनी हांवेन तो एका ऑनलायन शॉपिंग एपाचेर ऑर्डर केल्लें आनी कॉटन मटिरियल आशिल्लो सायझूय बी सारकी हांवेन म्हाका जाय तीच सिलेक्ट केल्ली आनी विथीन फोर डेयज डिलिव्हरी आशिल्ली फोर फायव्ह डेयज समथींग सो हांवेन ऑर्डर केलो आनी ऑर्डर करून पय जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजे डिलिव्हरीक आठ दीस लागले येवपाक आनी आठ दिसाचे मागीर मागीर येवून येवून जो शर्ट आयलो ताचें मटिरियल कॉटन नाशिल्लें ताची सायझ म्हाका जाय तशी नाशिल्ली ताची सायझूय वेगळी आशिल्ली आनी तो शर्ट सारको पॅकूय नाशिल्लो म्हणजे पॅकिंग जें आसा तें सारकें नाशिल्लें आनी ताच्या कारणाक लागून म्हाका खूब तिडक आयली ते हाचो एपाची कारण जें हांवें ऑर्डर केल्लें ताच्या वेगळेंच म्हाका कितें तरी आयलें म्हणून म्हाका एक वायट असो एक्सपिरियंस आशिल्लो तो शर्ट हांवेन ऑर्डर केलो तो तेन्नाच्यान म्हाका कपडे ऑनलायन शॉपिंग एपाचेर ऑर्डर करपाक तितलें मन अशें येना कारण अशें एकदां जाल्लें आसा आनी आनी एकदां म्हजें अशेंच जाल्लें शर्टाक लागून तेन्ना फक्त सायझीचोच इश्यू आशिल्लो सो तेन्ना म्हाका इतलें व्हडलेंशें दिसूंक ना बट हे फावट म्हाका चडूच लागलें म्हज्या मनाक कारण शर्टाची सायझूय सारकी नाशिल्ली कलरूय सारको नाशिल्लो पॅकिंगूय सारकें नाशिल्लें मटिरियलूय वेगळें आशिल्लें मटिरियल हांवें कॉटन सांगिल्लें बट आयलें दुसरेंच कसलें तरी तें सिल्क कांय टॅरिकोट कसलें तरी आयलें सो म्हाका आवडुना तें आनी तेच्या खातीर मन दुखलें म्हाजें